मेरे जीवन में जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र सोलह साल की थी मैं बहुत छोटी थी मुझे कुछ समझ में नहीं था और हम किराये के मकान में रहते थे उसके बाद दो चार साल बाद हमने घर का खरीदा मकान फिर हमने उसको बनाया फिर हमारे बच्चे हुए दो तीन बच्चे हुए उनको हमने पाला पढ़ाया लिखाया और शादियाँ करी और उसमें कुछ हमारे बिज़नेस प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको मकान को हमको सेल करना पड़ा उसके बाद हम किराये के मकानों में रहे फिर उसके बाद हमारे दो बच्चे थे दो लड़के तो पहले छोटा लड़का चला गया हार्ट अटैक से उसके कुछ सालों बाद बड़ा लड़के को ब्रेन हेमरेज हो गया वो चला गया उसका एक बेटा है बहू है मेरे मिस्टर हैं अब हम बड़े फिर से हमने अपना मकान बना लिया है अब हम उसमें रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है बहू सर्विस करती है मेरे मिस्टर भी काम पर जाते हैं मैं घर में रहती हूँ और दिन भर घर का काम मंदिर जाना पूजा पाठ वगैरह ये सब मेरा दिनचर्या है और पोते की देखरेख करना बहू का काम करना मिस्टर का काम करना घर का काम करना मुझे सिलाई कढ़ाई आती है मैं वो करती रहती हूँ और अपना टाइम पास करती र हूँ मंदिर जाने के अलावा दिन में सुबह शाम घूमने जाना